रुट्टी बनाने आस्तै अस बथ्हेरे किसम दे भांडें यूज करने कोई बक्खरे बक्खरे ई करने कोई हून इक स्हाबै थोह्डे करने जियां एह् पैह्ले साढ़ै इस्तमाल करदे हे पित्तलु दे भांडे करदे हे त्राम्में दे करदे हे लकड़िये दे हियां अजें बी साढ़ै घर अस लकड़िये दी जेह्की त्रांबड़ी होंदी नी ओह्दे च गै आटा छाटा गुन्नने अगर कुकडियें रुट्टी बनानी होऐ तां ओह्दे आस्तै बी अस लकड़ियै दी त्रांबड़ी यूज करने अज्जकल इ'यां फैशन चली गेदा के स्टील दे भांडे यूज करने स्टील दे भांडे बी रक्खे असें अबा अस पराने स्हाबैं चीजां बी इस्तमाल करदे रौह्न्ने आं जियां तुस दिक्खो असें कड़ाही जेह्की साढ़ै ओह् असें लोहे दी गै रक्खी कैं कि भाई गलांदे कि लोहे दी कड़हिया चीजां बना दियां होन तां खरियां रौंहदियां आदमिएं खुनै कमी नी होंदी एह्का ओह्का भला बथ्हेरियां चीजां थ्होंदियां ओह्दे चा होर दुद्ध शुद्ध जिसलै अस गर्म करने ते ओह्दे आस्तै अस मिट्टिया भाडां इस्तेमाल करने दद्धोडु आखदे जिसी ओह् यूज करने अस ओह्दा हा बाद रुट्टी छुट्टी खाने अस पित्तलु दे भांडे बी इस्तमाल करदे रौह्न्ने जियां लोटा रक्खा दा असें पित्तलु दा लोटा रक्खा इयां गलांदे कि रातीं अगर पित्तलु दे भांडे च रक्खा होऐ सवेरे ओहदे चा पीचै तां बड़ा शैल पानी होंदा स्टील दे भांडे बी इस्तमाल कीते जंदे कोई परौह्ना छरौह्ना आई जा तां शीशे दे बी भांडे अस इस्तमाल करुने उं'दे आस्तै होर बी बड़ियां हारियां चीजां बड़े हारे भांडे के जियां लकड़ियै दी सनाउड़ी तुसें में त्राबंडी कड़ाही कडुई अस लोहे दी गै इस्तेमाल करने